आं वेडींग पे प्लेनर न्ही आ तुमच्या कडेन म्हजें न्ही म्हजें आतां लगीन आसा सो फिफटीन ऑगस्टाक तुमचे कडेन हॉल बुकींग करपाक म्हणजे हॉल बूक करपा जाय आशिल्लो म्हाका सो तुमचे चार्जीस कशे आसतले हॉलाचे म्हणजे डेकॉरेशन आनी हेजे बुफेचे बी आ म्हणजे डेकोरेशन तुमचे हेजें न्ही म्हणजे तुमचे डिजायन न्ही आमकां जाय तशे आमकां जाय तशे करूंक मेळटा तें सेपरेट आसतलें न्ही डेकोरेशन आनी हॉलाचे आनी बुफेचे

आनी मागीर म्हाका हांव मागीर तुका सांगता केन्ना तें म्हणजे म्हाका तें डेकोरेशनाचें किदें तें आनी ब्रायडलांक ब्रायडल मेकअप बी अशे तुमच्या कडेन कोण आसा म्हणजे म्हाका तो साडी आनी न्हेसोपाक जाय आनी मेकअप आनी हेर स्टायल करूंक जाय दोनी तिनी वांगडा तिनी वांगडाचे कशे चार्जीस आसतले मेंदी घालपाक जाय हातीक आं बरें बरें आं

कळ्ळें कळ्ळें आ हांव मागीर सांगता तुका फोन मारून ओके बरें बाय